हाँ हमारे देश का मातृभाषा हिन्दी है और संस्कृत जैसे कि अंग्रेज आकर अंग्रेजी का दूसरों बना गए हैं कि अंग्रेजी पहले जैसे हमारे भाषा हिन्दी थी हमारी मातृभाषा भी आज भी हिन्दी है हिन्दी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है पर अंग्रेज आकर जैसे कि चाय का हमारे यहाँ पहले लोग चाय नहीं पीते थे जब अँग्रेज आए तब चाय सब चाय पीने उन्हीं का देख कर वैसी वैसे ही अंग्रेजी का भी महत्वपूर्ण सब अंग्रेज आए अंग्रेजी बात कर कर अंग्रेज अंग्रेजी जैसे हो गया तो यहाँ के लोग भी अंग्रेजी देख कर बोलने लगे अंग्रेजी कुछ लोग बहुत नहीं हैं जो बहुत पढे लोग हैं वही इंग्लिस में बात करते हैं तो हमारी मातृभाषा हिन्दी है और अंग्रेज का सब देखकर अंग्रेजी बोलने लग गए यह बहुत अथू बाद है अब जैसे कि सरकारी दफ़्तर में भी फारम भराता है जैसे कुछ भी अब कहीं कहीं जैसे हर जगह नहीं कहीं कहीं सरकारी दफ़्तर में जैसे कुछ भी फार्म होता है तो इंग्लिस में भराता है जैसे कि एक बात हो गया अब कहें कि अब देखिए तो अब बहुत सारा लोग हैं अंग्रेजी पहले के लोग इंग्लिस नहीं समझ पाते थे नहीं अभी भी बहुत देहात में लोग हैं जो इंग्लिस नहीं समझ पाते हैं अब छोटे बच्चे हैं तो इंग्लिस मीडियम से पढ़ेंगे तो ओ सब जानेंगे अब हम लोग कि जैसे हम लोग के पापा हो गए व दादा हो गए वो लोग इंग्लिस नहीं जानेंगे उस लोग शुरू से पढे हैं हिन्दी और हिन्दी को जानेंगे तो यही बात है कि अंग्रेजी हम लोग का अपना भाषा है हिन्दी संस्कृत जैसे संस्कृत आज भी लोग देखते हैं तो पंडीत जी लोग जो पूजा कराते हैं वो संस्कृत में बोलते हैं संस्कृत बहुत जैसे कि बहुत कठिन भाषा नहीं है पर वो हम लोग के यहाँ इंग्लिस बोल लेते हैं संस्कृत कोई नहीं समझ पाता है तो यह जैसे कि अंग्रेजों का बहुत जब आए थे अंग्रेज हमारे देश में गुलामी कर करवाया राज करे तो वो उसी समय इंग्लिस बोल कर इंग्लिस का वो सब अथू कर कर छोड़ कर चले गए तो वो उन्हीं का देख कर जैसे कि पहले हमारे देश में चाय नहीं पीते थे लोग अब हर देख अब तो हर लोग चाह पीने लगे अंग्रेजी का अंग्रेजों का दिया हुआ है जो चाह पीते हैं हम लोग देख कर अब देख रहे हैं तो चाय का इतना फैसन हो गया है हर दुकान पर जैसे हर हमारे चौराहा हो गया देखते हैं रातों को रात को लड़के जहाँ पर रहते हैं चाय पीते हैं वैसे ही अंग्रेज जो आए छोड़ कर चले गए ये अंगरेजी हमारी मातृभाषा नहीं है हिन्दी हमारी मातृभाषा है और इंग इंग्लिश जो है अब देख रेहे हैं तो फारम भरने जाना है या इस्कूल में छोटे बच्चों का जब देख रेहे हैं एडमिसन कराने जाएँ इंग्लिस में फारम भड़िए और बैंक में जाइए तो इंग्लिस में फारम भरिए पहले यह सब नहीं था अब हम ही लोग के समय में ये भी नहीं था ये बहुत जैसे कि ये थुआ जैसे मातृभाषा को न भूलें और हिन्दी राष्ट्रभाषा हमारी है भारत की शान है और इंग्लिश नहीं है जैसे कि फारम भर रहे हैं तो अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं ये सब अंग्रेजों का क्योंकि हिन्दी के लिए हमारी बहुत सी ये तो सही है